जेह्ड़ी अज्जकल दी टैक्नोलाजी ऐ ओह् मतलब ओह् बड़े बंदे गी फायदा देयै दी इस करके ही जेह्ड़े बंदे डांस करदे जां डांस सिक्खना चांह्दे उं'दे लेई बड़ा फायदामंद ऐ कि के अज्जकल ऑनलाइन सारा किश थ्होई जंदा सारा किश बंदे चाहिदे होंदे सिक्खना होऐ चाहे बंदे गी आंदा होऐ ते ओह् उन्नै सोशल मीडिया च पाना होऐ मतलब हर हर तरीके कन्नै जेह्ड़ा सोशल मीडिया ऐ जां फिर आनलाइन डांस क्लास्स न ओह् बंदे गी बड़ा फायदा देयै दे इक होर चीज़ ऐ कि जेह्ड़े आनलाइन प्लैटफार्म न सारे बंदे ते नी ऐफोर्ड करी सकदे न सारे बंदे नेईं ऐफोर्ड करी सकदे मतलब पैसे देना डांस क्लास्स इयां जाना केईं बंदे गरीब बी होंदे ते उं'दे लेई आनलाइन डांस क्लासां बड़ी फायदा दिंदियां क्योंकि आनलाइन जेह्ड़ी इयां डांस सखांदे लोक वर्कशॉप जेह्ड़ियां होंदियां ओह् बड़े बड़े पैसे लैंदे ओह् जेह्ड़े आनलाइन कोर्स न आनलाइन जां फिर बंदे जेह्ड़े पांदे आनलाइन वीडियो पांदे ओह् सिक्खना आसान ऐ गरीबै बंदे आस्तै सारे बंदे जेह्ड़े हैन ओह् नेईं करी सकदे ऐफोर्ड कि ओह् जान ओह् लोकल इयां पैसे देइयै सिक्खन ते मिगी लगदा ऐ जेह्ड़ा प्लैटफार्म ऐ जेह्ड़े बंदे टैलंटड जि'नेंगी अपना टैलंट लोकें गी दुनिया गी दस्सना उं'दे आस्तै बी जेह्ड़ा आनलाइन इस प्लैटफार्म न इंस्टाग्राम होई गेआ फेसबुक होई गेआ लोग अज्जकल में दिक्खनी बड़े लोग लोकें इ'यां डांस दी वीडियो बनाई बनाइयै पाई दियां होंदियां बड़े लोक बड़ा शैल शैल डांस बी करदे ते उनेंगी अपने टैलंट प्रमोट करने दी जेह्ड़ी ऐ ओह् मौका मिला दा हैना ते इस करियै मी लगदा कि जेह्ड़ा सोशल मीडिया ऐ ओह् डांस नेईं छड़ा डांस नेईं ओह् डांस सिंगिंग मतलब हर टैलंट जेह्ड़ा बी ऐ बंदे गी ओह् लोकें गी प्रमोट करने दा इक मौका देआ दा ते एह् होना चाहि्दा होना चाहिदा गरीबै बंदे आस्तै बड़ा शैल ऐ जेह्ड़े नार्मल बी हैन न अज्जकल आनलाइन बंदे आनलाइन अज्जकल ते बंदे ज्यादा आनलाइन गै सिक्खै दे हैनी आनलाइन दी दिक्खी दिक्खी वीडियियां बनाई बनाई डांस दी रीलां ओह् पा पाऊ ओड़दे